दा क'क्राझाराव जायहा फैसा दंजायो जायहा साख्रि गिदिर बिसोरहा मालाय बिल्दिं लुनानै थायो जायहा गैजारोङा बेफोर थुरिनि बिदिनो टिननि खोबबाय बायनानै थानाय जायो जायहा साख्रि गिदिर बिसोरहा मालाय बिल्दिं सिल्दिं लुनानै थानो हायो थाखा फैसा मेल्ला दं ओंखायनो लुनानै थानो हायो जायहा गैया गैखाया ओंखायनो थुरिनि न' टिननि औवानि दुमबाय बायनानै थानाय जायो गोरिबफोरा थुरिनि थिंनि लुनानै थानाय जानायलाय हा हानि लेरनानै थानांनाय जायो जायहा मालाय थाखा फैसा दंजायो साख्रि मावनाय दंजायो जायहा साख्रि गिदिर मावनाय जायहा साख्रि गिदिर बेफोरहा बिल्दिं लुनानै थानाय जायो जायहा गैया बे गैखाया बेहा जेरावबो थानांनाय जायो जोंना दा

उखुमनि थिंनि औवानि बेरा दुमनानै थानाय जायो